हाँ हाँ जी बोलिए हाँ हाँ हम किराना दुकानदार से बात कर रहे ब बोल रही हूँ मैं किराना दुकान से हमारे यहाँ सभी प्रकार के चावल मिलते हैं आपको कौन सा चावल चहिए हमारे पास सभी प्रकार के चावल हैं अच्छा आप कही वह डिलक्स पौनी राइस की तो बात नही कर रहे हाँ हमारे पास अभी यह चावल आया है अभी यह मार्केट में बहुत चल रहा है यह चावल बहुत अच्छा है अभी नया चावल है यह अभी अभी आया है सर वह चावल का रेट तो सौ सौ रुपये किलो है सर यह नया चावल आया है इसका रेट इतना ही है यह चावल यह चावल बहुत महँगा है सर यह चावल की न अभी ज़्यादा डिमांड है यह अभी हमारे आठ दिन पहले तो हमारे दुकान में आया है और हर कोई यह चावल खरीद रहा है यह चावल है ही इतना अच्छा आपको वैसे कितना चावल चाहिए एक कुंटल अच्छा तो सर आपके लिए हम ढाई सौ रुपये ज़्यादा तो नहीं पर ढाई सौ रुपये हाँ तो सर आप दुकान पर आकर चावल खरीदोंगे या फिर आपके घर पर पहुँचाना पड़ेगा तो सर आप दुकान अभी आ जाईए हमारा न लंच टाइम हो रहा है तो कुछ देर के बाद दुकान बंद हो जाएगी तो आप कितने टाइम में आएंगे ठीक है न सर आप आ जाईए ठीक है हाँ